यदि मां कंहिंखे बि पंहिंजी अ कोई बि चीज़ जी रेसिपी थी ॿुधायां त मां उनखे पंहिंजी रेसिपी जी हर नंढी ॻाल्हि ॿुधाइंदमि जीअं अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां थी की आलू कीअं ठाइबा आहिनि त मां तव्हांखे नंढी खां नंढी डिटेल ॿुधाइंदमि जीअं आलू कीअं वढबो आहे वॉश करण खां पोइ आलू धोअण खां पोइ उनखे कीअं वढबो आहे तेल केतिरो गरम हुजणु खपे आलू खे घणी देरि अ

उनखे सिझाएणो घणी देरि रखणु खपे मसाला केतिरा हुजणु खपनि असांखे कीअं सम्झ में अचे की हाणे असांजी सब्जी तयार आहे मां पंहिंजी हर नंढी डिटेल ॿुधाईंदमि